जय झूलेलाल डेंगू बुख़ारु ऐं मलेरिया जेको आहे उहे ॿई बिमारियूं हेॾी ख़तरनाकु बीमारियूं आहिनि जेका माण्हू मरी बि सघंदो आहे त अहिड़ी खतरनाकु बीमारियूं खे असांखे रोकणु खपे इन्हनि खे थियण खां पहिरीं असांखे असांखे पंहिंजी बॉडीअ में चेंज करणु खपे असांजे आसे पासे जेको वातावरणु आहे उन में बि चेंज करणु खपे जीअं त अगरि मां ॻाल्हायां पहिरीं त असां जेको उन जो कीड़ो हूंदो आहे उन खे ई पेरी जनम न ॾेअण खपे उन जो जीअं की बरसाति जे मौसम में तव्हां भई जेको पाणी हूंदो आहे ओ खुलियलु पाणी या किथे बि पाणी भरे करे न रखो असांखे ॾिसण में त साफ़ लॻंदो आ्हे पर उन ए अंदरु अहिड़ा ई कीड़ा हूंदा आहिनि जेका असांखे डेंगियू ऐं मलेरिया ॾेई सघंदा आहिनि ॿियो त जेको बरसाति जी मौसम हूंदी आहे उन में तव्हांखे पंहिंजे पाण खे बि थोरो क्लीन रखणु खपे ऐं बरसाति में वधीक पिसण बि न खपे ऐं अहिड़ी जे घर में असांखे सफ़ाइयूं रखणु खपनि थोरो थोरो टाइम में रोज़ु असांखे हेॾी सुठी तरह सफ़ाई करणी खपे घर जी फिनाइल विझी करे जेका भई मछर न थियनि इहे ऐं ॿियो त असांजी घर जी जेकी टांकी हूंदियूं आहिनि उहे ढकियलु हुजनि खपनि जेका जेका मच्छर ओ मथा अची करे असांजी टांकीअ में जेको पंहिंजो रोॻु आहे उहो न विझनि ॿियो त टांकियुनि खे बि असांखे छह महीने में हिकु दफ़ो हर छह महीने में साफ़ करणु खपे छह महीने में तव्हां हर साल में हिकु दफ़ो साफ़ करे सघूं था जेका बि जेकी बीमारियूं आहिनि उहे बि घटि थियनि ॿियो त इहो जेका डेंगियू बुख़ारु ऐं जेको मलेरिया बुख़ारु आहे हिननि ॿिन्हिनि खे रोकण लाइ असां घर में ईअं हुजे त थोरे थोरे ॾींहनि में जीअं बरसाति जे मौसम में हाणे थधि जो मौसम आ या गर्मीनि जो मौसम आ त हुन जे अंदरु असां हवन बि करे सघंदा आहियूं घर में जीअं हुन में भई तव्हां धूप ऐं जेको भई असांजी मछर इहो धूप हूंदी आहे ऐं ॿियों ॿ टे शयूं जेकी पुजा वारियूं हूंदियूं आहिनि हुन खे विझी करे हुन ई बाहहि लॻायूं ऐं उन जो जेको धुओ हूंदो आहे उहो धुओ सॼे घर में फैलायूं त उन सां बि मछर उगजी वेंदा आहिनि ऐं ॿियो त राति जो अगरि जाम मछर असांखे लॻंदा की भई इन मौसम में जाम मछर थियनि था आसे पासे में त असांखे राति जो गुड नाइट जलाए करे सुम्हिणो खपे या त पोइ अगरबतियूं ईंदियूं आहिनि या त अलॻि अलॻि तरह जी शयूं ईंदी आहिनि जेका मछर खे भॼाईंदियूं आहिनि उहहे बि असांखे घर जे मच्छर खे मारींदियूं आहिनि उअ बि असांखे चालू करे रखणी पए जय झूलेलाल